हाँ प्रिन्सपल सर नमस्ते हाँ हमें मेरे बच्चे के लिए छुट्टी का वह एप्लीकेसन लगानी थी मुझको हम बाहर जा रहें है घूमने गवालियर हाँ एट्थ में है वह

तीन चार दिन कि छुट्टी चाहिए हमको हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ अच्छा हाँ ग्वालियर जा रहें हम हाँ हाँ एक चीज़ अच्छा बढ़ता है उसका रोहित हाँ हाँ चलो हम पूरी कोशिश करेंगे अगर उसको नहीं ले जा पाएँ तो फ़िर मैं आपको बताऊँगी नहीं तो फ़िर उसको छुट्टी चहिएगी तीन चार दिन की तो आप दे देना फ़िर कृपा कर के हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ बिल्कुल और पढ़ाई वढ़ाई में कैसा है हमारा बच्चा हाँ हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक